جیسا کہ آپ سے مجھ سے سوال ہے کہ ہندوستان میں فلمیں اور موسیقی کے بارے میں میں کیا جانتی ہوں یا میرے کیا خیال ہیں تو اس قسم کی فلمیں مجھے بہت پسند ہیں جو کہ بہت موٹیوشنل ہوتی ہیں جیسے کہ رنگ دے بسنتی عامر خان کی ہی فلمیں مجھے زیادہ تر پسند ہیں کیونکہ وہ ہی میرے فیورٹ اداکار ہیں بہت اچھے اداکار ہیں کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے ایسا اور وہ بہت اچھی فلمیں بناتے ہیں ان کی فلموں کا موضوع بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا میسج جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے جیسے کہ اس میں میری تین بہت فیورٹ قسم کی فلمیں ہیں رنگ دے بسنتی تھری ایڈیٹس اور تارے زمین پر اس کے علاوہ مجھے اور فلمیں بھی کبھی کبھی متاثر کر جاتی ہیں جس میں کہ کامیڈی فلمیں ہوتی ہیں گول مال تلاش وغیرہ اسپیشل ٹوینٹی سکس جو کہ اکچھے کمار کی ایک فلم ہے وہ بھی مجھے کافی متاثر کر گئی تھی کیونکہ مجھے تھریلر فلمس بھی بہت پسند ہیں اس کے علاوہ مجھے میں طرح طرح کے گانے پسند ہیں علی گڑھ میں تو حالانکہ رو بہت زیادہ میں مستی سے انٹرڈیوز کیا گیا ہے مجھے اس سے پہلے میں نے اتنا نہیں سنا تھا لیکن مجھے ہندوستان کا کلاسیکل میوزک بہت پسند ہے اس کے علاوہ مجھے پاکستانی ڈرامے بہت پسند ہیں جو جس میں کہ آئی لو میرے ہم سفر زندگی گلزار ہے دو بول عہد وفا وغیرہ شامل ہیں